मैं भारत के फैशन के बारे में यही सोचता हूँ कि हमारा जो फैशन पद्धति है वह धीरे धीरे कितना बदलते जा रहा है पहले हम कितने पूरे पूरे कपड़े पहना करते थे लेकिन आज के समय में आज के समय में फैशन यानी पहनावा इस तरीक़े से बदल गया है कि हम ख़ुद नहीं जानते कि हम किस फैशन को फॉलो कर रहे हैं हमें ख़ुद को नहीं समझ आता है कि हम कहाँ किस को देख के ये पहन रहे हैं लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वेसर्न फैशन ने भारत के फैशन को पूरी तरीक़े से प्रभावित कर रखा है क्योंकि वहाँ के फैशन में ये लगता है कि उनको जो मर्ज़ी आए मतलब वो अपनी पसंद के अनुसार अपने फैशन को फॉलो करते हैं लेकिन हमने उन्हें फॉलो किया और उसी उन्ही की तरह ही कपड़े पहनना फिर शुरू कर दिया फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमें ये कपड़े बनाने भी चाहिए तो इस वजह से ये कब हमारे देश में इन्हें वेस्टर्न पहनावे को ही पसंद किया जाने लगा देन उसके बाद में धीरे धीरे कर के सभी इसी कपड़े को फॉलो करते रहे यानी इसी पहनावे को फिर धीरे धीरे कर के ये कपड़े बज़ा रों में आते गए बज़ारों में आने के बाद फिर लोगों ने इसे पसंद किया लोग जब इसे पसंद करने लगे तो पसंद होने के बाद इन लोगों ने उसे ख़रीद के पहनना शुरू किया तो इस तरीक़े से कुछ हमारा पहनावा बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है